जबलपुर में बहुत से स्थानीय उद्योग और व्यवसाय संचालित होते हैं पर सबसे ज़्यादा जबलपुर की खास पहचान इसकी ऑर्डिनेन्स फ़ैक्ट्रियां हैं इनके अलावा अन्य औद्योगिक क्षेत्र भी हैं जैसे फ़ेक्ट्री बीड़ी निर्माण उद्योग तैयार वस्त्र आर्मी बेस वर्कशॉप फ़र्नीचर उद्योग आदि इनमें से रेडीमेड कपड़ा उद्योग और इसका उत्पादन जबलपुर की अर्थ अर्थव्यवस्था को बहुत आवश्यक बढ़ावा प्रदान करता है लेकिन उन्नत प्रति उद्योगिकी और संसाधनों के अभाव और आधुनिक स्वरूप में संगठित क्लस्टर की कमी की वजह से बाहर के व्यापारी और कम्पनियाँ यहाँ के स्थानीय वस्त्र निर्माताओं के साथ बात करने में हिचकिचाहट महसूस करते हैं कम्पनियाँ आती भी थी तो वह कोई सौदा नहीं कर पाती थीं वस्त्र निर्माताओं की इसी तरह की समस्याओं को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर में गोहलपूर के लेमा गार्डन क्षेत्र में एक जबलपुर गारमेंट एवं फ़ैशन डिज़ाइन क्लस्टर विकसित करने की घोषणा की है जिससे इस निर्माण इकाई को सभी तरह की सुविधाएँ मुहैया कराई जा रही हैं यदि ये इकाई सफलता पूर्वक स्थापित हो गई तो जबलपुर रेडिमेड गारमेंट हब के रूप में विकसित होगा जिससे स्थानीय स्तर पर कारोबार और रोज़गार की संभावनाएं और अवसर में वृद्धि होगी